हमर पसन्दीदा जगह हमर इसकुल छै कैलेकि हमरा उहाँ पर हमरा जाइमे अच्छा लगैत रहैए कैलेकि इसकुलमे हमर अऽ दोस्त सभ छै आओर फिर की कहै छै ने दोस्त सभ छै टीचर सभसँ बात करैमे भी अच्छा लगै छै आओर पढ़ाइ करऽमे भी अच्छा लगै छै एनाहिते करिके हमर इसकुल मे सभसँ मतलब खेल बात सभ हमसभ बहुत मजा करै छियै क्लासमे बैठके अहाँ कैलेकि हमर इसकुलमे हमरा अहि लेल अच्छा लगैए कैलेकि हमर फ्रेण्ड सभ छै हमर दोस्त सभ छै अऽ सभसँ हमसभ बात करै छियै क्लासमेट सभसँ फिर की कहै छै ने बड़का बड़का दीदी सभसँ बात करैमे अच्छा लगै छै इसकुलमे बच्चा सभसँ बात करैमे सभसँ अच्छा लगैत रहै छै अभी इसकुलमे हमर इसकुलमे झूला उला सभ छै तऽ ओहेमे हमलोग ग्राउण्डमे घुमै छियै फिर अऽ लंच टाइममे भी हमलोग बहुत खेलै खेलकूद कुछ भी खेलैत रहै छियै सभ बच्चा सभके साथ बहुत मजा करै छियै आओर फिर इसकुलमे हमरा एहि लेल अऽ कभी एबसेंट करैके मन नहि करै छै लेकिन फिर भी हमर कैलेकि इसकुल हमेशा एहन मने मन करै छै कि इसकुले मे हमेशा रहियै ओहे कारण हमरा इसकुल बहुत नीक लगैए कैलेकि हमर बेस्ट फ्रेण्ड भी छै हमर बेस्ट फ्रेण्ड एगो छै ओकर ओकरा साथ हमरा जादाअच्छा लगैत रहै छै तहन फिर कि कहै छै इसकुलमे हमर मतलब इसकुल मे हमर तऽ एना बहुत दोस्त छै लेकिन एगो दोस्तके साथ जादा मन लगैत रहै छै जबतक ओ बोलै छै इसकुलमे आबऽ लेल तभी हमसभ जाइ छियै आओर फिर की कहै छै एहि कारण हम दोनो हमेशा मिल पबै छियै कभी हम दुनू इसकुल एबसेंट नहि करै छियै हम दुनू हमेशा इसकुल जाइ छियै जब तक मन करै छै तब तक आओर फिर की कहै छै सण्डे भी अबै छै तऽ फिर सोचैत रहै छियै सण्डे कय लए आ गेलै हमरे इसकुल ही मे इसकुल हीमे रहऽके चाहै छलैए आओर फिर की कहै छै एहि कारण हम इसकुल बहुत जादा अच्छा लगैए हमरा अऽ इसकुलमे जादातर हम कि कहै छै ने इसकुल हमरा अहि कारण बहुत अच्छा लगैत रहै छै इसकुलमे अच्छेसँ हमर इसकुलमे बहुत अच्छेसँ पढ़ाइ भी होइत रहै छै आओर फिर की कहै छै सर सभसँ बात करैमे अच्छा लगै छै आओर फिर की कहै छै फ्रेण्ड सभके साथ खेलऽमे हमलोग क्लास टाइममे भी बहुत अच्छासँ मतलब मजा करैत रहै छियै अऽ क्लास टाइममे भी मतलब खेलकूद अऽ सर पढ़बैत रहै छै फिर भी हमसभ बात करैत रहै छियै आओर इसकुलमे की कहै छै ने अऽ मतलब कि क्लासमे हमर मतलब कि पाँच लड़की छै तऽ फिर हम पाँचो मिलके बहुत मजा करै छियै क्लासमे कुछ भी मतलब कि कहै छै ककरो कुछो कहि दै छियै इसकुलमे ककरोसँ कुछ भी मजाक कर लै छियै तऽ ककरो मतलब कोइ दिक्कत नहि होइ छै लेकिन फिर भी हमलोग इसकुलमे बहुत जादाही मजा करै छियै अऽ अहि कारण हम हमरा बहुत नीक लागैए हमर इसकुल अऽ हमर सभसँ जादा पसन्दीदा मतलब की इसकुले अइ अऽ जहाँ पर हम जादा मतलब की मन करै छै जाइके अऽ फिर ओहे एहन जगह छै जे जहाँपर हमरा अऽ जादा कि कहै छै ने जादा हमर मतलब लाव मतलब जादा हमर पसन्दीदा छै बस